हाँ मुझे लगता है कि न्यूज़ मीडिया ग्रामीण क्षेत्रों के हर मुद्दे को उठाती है और उसपे चर्चा करती है किन जैसे कि कृषि मुद्दा जो हमारा है किसानों को लेकर उसपे भी मीडिया ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और उनका साथ दिया उनकी बात सरकार तक पहुँचाई है और काफ़ी सारी सहायता उनके किए जिसके ज़रिये किसानों की मदद हुई है सरकार ने उनके बारे में सोचा है और उनके जो फसल हैं अगर खराब हो जाती है तो उसके लिए बीमा योजना भी चलाई है और साथ ही उनको दवाइयाँ भी दी गई हैं जिससे उनकी फसलें अच्छी और स्वस्थ रहें और सभी को उसका लाभ मिले इसलिए सरकार ने अलग अलग कई जगह पर उनका फारम भरने का निश्चय भी किया है और उनको इस बारे में जानकारी भी दी है साथ ही किसान वाली जो योजना है जिसमें फसल बीमा भी किया जाता है और साथ ही वो फसल में कीड़ा लग जाता है तो उसका भी लाभ हमें दिया जाता है जैसे हमारी फसल खराब हो गई तो उसके लिए सरकार हमें बीमा योजना के तहत पैसे देती है